बग घर में बाग़ीचो लॻाइणु एॾी आसान ॻाल्हि कोन्हे का घर में बाग़ीचो लॻाइणु जेका असांखे सभिनीनि खां पहिले त ज़मीन जी ज़रूरत पवंदी उन ज़मीन ते वरी उहो बाग़ीचो लॻाइणु जेका असांखे हिकिड़े माण्हूअ जी बि ज़रूरत पवंदी जंहिंखे पूरी जानकारी इहा हुजे जंहिंखे इहो सॼो पतो हुजे कि ही कहिड़ो वण केतिरी खाद केतिरी मिट्टीअ में कीअं लॻाइबो आहे उन जी देखरेख जेका असांखे इहो ॾिए हिकिड़े माण्हूअ जी ज़रूरत पवंदी ऐं खाद जो खाद पाणी गमला सभु असांखे इहा ज़रूरत पवंदी आहे हे उन में हिन में जीअं केतिरी मिट्टी कीअं विझणी आहे हे केढ़ी में ग़ुल खे के केतिरी उस लॻंदी केतिरी खाद पइजंदी इहो सभु असां न करे सघंदा आहियूं इन जेका असांखे हे कैंजी ज़रूरत पवंदी आहे ऐं इहो सभु एॾो सस्तो न पवंदो आहे ऐं इन जेका असांखे हिकु माण्हूअ जी जरूरत पवंदी इहा जंहिंखे हिननि जी पूरी जानकारी हुजे ऐं ऐं असां एॾे बाग़ीचे जी देखभालु करे बि न सघंदासी देखरेख देखरेख ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहे सुखल पता की आहे उहे कटिणा पवंदा आहिनि सभु कुझु करिणो पवंदो आहे